जोंनि खाथि खाला दैमा दैसाफोराव ना गुरोब्ला गोदोनि दिनाव ओरैबायदि मोजां मोजां ना मोनोमोन जेराव मागुर सिंगि बार्लि खुसिया जोबोद मोजां ना दैमानि ना बिसिबां मोजां मोजां ना मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जों बैफोर नाखौ मोन्नाया गोजान जाबाय दिनैनि दिनाव जोङो मा फिसा फिसा नाफोरखौनो नागिरनांगौ जायो गोदोनि दिनाव जि बायदि नाफोर दङमोन दानि दिनाव गैलिया बै नाफोरा दिनै फैयै फैयै खमायलांनो हमबाय ना गुरग्राफोराबो बांनो हमबाय दिनै फिसा फिसा नाफोरखौनो गुग्लि गुग्लि लाबोयो दिनै किसुमान गोरिब गुन्द्राफोरा ना गुरनानैनो फिसिनानै फान्नानै जानांगौ जायो दिनै दैमा दैसायाव दैफोरा खमायलांनो हमबाय बेहाय ना फोराबो खमायलांनो हमबाय बेनिखायनो दिनै जोंनि नाफोरनि दामाबो बारायनो हमबाय आगोलावथ' नाफोरा थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रैआवनो मोनोमोन नाथाय दानि दिनाव जोङो बै खम दामाव नाखौ मोन्नो थांला दिनै जोंनि दामा मा जाफैखो फैयै फैयै फ'वासे नायाव जोङो एक्स' दुइस' गारनांगौ फिसा फिसौ नाखौनो मोजां नानि दामाथ' बुंनोनो नाङा दुइस' आराइस' टिनस' प'वासे दाम नाया आरो बै जोङो फिसा फिसा नाखौनो गोबां दामाव बायनानै जानांगौ जायो गोदोनि दिनावबो जोङो मा नाखौ जेरावनो दांग्रोमो जेरावनो गुरो जोङो माने मा हायखांगासे खबायसे होन्नाय बायदि जोङो मा नाखौ मोनोमोन खिन्थु दानि दिनाव जोङो नाखौ बेफोरबायदि मोनला दिनै जोंनि दैमा दैसाफ्राव मोजां मा मा नाखौ मोनो दानि दिनाव जोङो फिसा फिसा नाथुर ना सें फिसा ना गोलाव फिसा ना फिथिख्रि मावा बेफोरखौसो मोन्नो थाङो खिन्थु गोदोनि दिनाव जोङो मा मोनोमोन मागुर बारलि सेनाल बेफोरबायदि नाखौ मोन्नो थाङोमोन खिन्थु दानि दिनाव जोङो बे नाफोरखौ मोन्नो थांला फिसा फिसा नाफोरखौनो जोङो दिनै बुथुमनानै नागिरनांगौ जायो आरो दैमा दैसायाव जोङो मा गुरग्लिनानै नागिरनांगौ जायो खिन्थु आगोलनि दिनावबा जोङो मा दसे थाङोबानो माने आस्रा जे सारगासे सारोब्लानो मा जोङो नाखौ बख'ख'नो हायि मोनोमोन खिन्थु दानि दिनाव बिदि मोनला